हाँ मेरे पास दो भैंसे हैं एक का नाम है राम प्यारी और एक का नाम है श्याम प्यारी प्यार से हम लोग छोटी और बड़ी कहते हैं भैंस को और जानवरों से जुड़ाव ठीक वैसे ही है जैसे एक घर के सदस्य जैसा होता है जो जानवर है वो भी तो हमारे घर के सदस्य हैं जैसे बच्चे हैं उन्हें समय से खाना खिलाना समय से उन्हें पानी पिलाना वैसे ही पशुओं के साथ भी हम लोगों का रिश्ता है कि उन्हें समय से चारा डालना समय से उन्हें पानी पिलाना समय से उन्हें नहलाना समय से उन्हें हटा देना ताकि छाया में जाएँ सब और पशुओं को हम लोग प्रतिदिन नहलाते हैं साफ सफाई से रखते हैं उनके समय साफ सफाई जैसे गोबर ओबर जो है उनका समय से हटा दिया जाता है जैसे ही गोबर की वैसे ही साफ कर दिया जाता है तो इससे वो सब खासती नहीं है और न ही गोबर ज़्यादा फैलता है और उनकी देखभाल में हरा उन्हें ताज़ा चारा हरा चारा उन्हें उतना ही चारा दिया जाता है जितना वो खा सकें यदि थोड़ा सा डाला गया है वो खा ली तो फिर दोबारा दूसरा चारा डाला जाएगा साफ साफ फिर वो खा लेगी उसमें राशन ओसन डाल दिया जाएगा वो जब खा लेगी चारा तो फिर उसमें दूसरा चारा फिर अलग से डाला जाएगा थोड़ा थोड़ा करके कई बार उसको चारा खिलाया जाता है अगर हम एक बार डाल दिए चारा तो वो नहीं खा पाते हैं सब उसको छींटने लगते हैं तो इसलिए हम लोग पशुओं को थोड़ा थोड़ा करके चारा डालते हैं जिससे वो अच्छे से खाएँ और देख रेख में गर्मी में तो वो सब बाहर ही रहती हैं ठंड में उनके लिए उन उनके लिए एक छोटा सा छप्पर डाला गया है जिसमें दोनों को आराम से बैठा बाँध दिया जाता है और दोनों को चारों तरफ से किनारे किनारे से त्रिपाल लगा के प्लास्टिक से घेर दिया जाता है ताकि किधर से भी हवा न जाए और उन्हें ठंड न लगे और बारिश के दिनों में तो बाहर ही रहते हैं उनके पैर के नीचे ईटा बिछा हुआ है ताकि ज़्यादा कीचड़ न हो और वो सब मिट्टी ओट्टी से ज़्यादा फैले न मिट्टी नहीं तो मिट्टी फैलती है और चारा भी यदि गिरा दी सब नीचे तो मिट्टी लग जाएगी तो वो चारा गंदा होगा वो तो खाएंगी नहीं और पशुएँ भी हैं तो वो भी हमारी बात समझते हैं यदि दूर देखते हैं दूर से तो वो बोलने लगते हैं पहचान जाते हैं कि हाँ ये हमारे मालिक हैं वो आ रहे हैं उन्हें प्यास लगती है तभी भी बोलते हैं और इशारे से अपने ही वो सब अपने इशारे से समझाते हैं कि हमें प्यास लगी है उनके हाव भाव से पता चल जाता है कि इन्हें चारा चाहिए या पानी चाहिए ये क्या चाहते हैं तो पशुओं से हम लोगों का अच्छा जुड़ाव है हम समझते हैं उन लोगों की परेशानी उन्हें कोई भी दिक्कत होती है आँख से उनके पानी गिर रहा है तभी भी हम समझ जाते हैं इनको क्या समस्याएँ हैं या वो खाना चारा नहीं खा रहे हैं अपना तभी भी हमें पता लगता है कि लग इसे कोई दिक्कत है तभी ये चारा नहीं खा रहा है इसको गैस बनी है इसलिए तो उसको फिर काला नमक दिया जाता है पानी में घोल के हल्का सा गुनगुना करके ताकि यदि उसको गैस वैस है तो वह निकल जाएगी और पशुओं से एक अजीब सा जुड़ाव हो जाता है न जैसे घर में कोई रहता है तो उसके साथ रहते रहते आदत हो जाती है यदि हमसे पशु दूर होते हैं तो कुछ अजीब सा होता है कि जैसे लगता है कि कोई हाँ एक सदस्य घर का गायब हो गया है कुछ दिन तक सूना सूना सा लगेगा यदि हम बेचते हैं पशुओं को तभी भी उनके प्रति इतना लगाव हो जाता है कि हम लोगों उन लोगों को जाने में वो जाते हैं और हम लोगों को कष्ट होता है